علی گڑھ ضلع میں اہم ثقافتی اور سماجی روایت یہ ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ یہاں کے لڑکے مرد شیروانی پہنتے ہیں یہاں لوگ ایک دوسرے کے گھر کثرت سے جایا کرتے ہیں یہاں کی مہمان نوازی بہت مشہور ہے اور علی گڑھ کے لوگ چائے چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں رسم و رواج ہے علی گڑھ سر سید ڈے منانے کا اس کے علاوہ غیر ملکی اس کے علاوہ یہاں کے لڑکے جو ہیں کیمپس میں چپل پہن کے نہیں آ سکتے لووڑ میں نہیں آ سکتے انہیں پراپر ڈریسڈ ہو کے کیمپس میں گھومنا الاؤ ہوتا ہے